हेलो नमस्ते मैडम जी मैम आप ये शादियों में जो फूल की सजावट करते हैं वो आप करते हैं हाँ तो मैम मुझे एक शादी का आर्डर मिला है तो गार्डन में सजावट करना है तो आप मुझे रेट वगैरह बता सकते हैं क्या मैडम आपके यहाँ पर कैसा रेट है जी जी जी मैम

जी जी मैडम एक बार हम दोनों जाकर गार्डन का विजिट कर सकते हैं मैडम तो ये जी जी जी जी जी जी जी मैम ठीक है मैम जी जी हाँ इसीलिए हम बोल रहे थे एक बार विजिट कर ले तो समझ में आ जाएगा ज़्यादा अच्छे से जी जी ठीक है मैडम मिल